हैलो सर मैं थोआड़ै अकाउंट बिच्च अकाउंट बिच्च नि बैंक बिच्च खाता खलाया हा सर थोआड़े बैंक दा नांऽ था खबरै केह् नांऽ था यू एस बी बैंक पता नि नेईं जे एंड के बैंक हां जे एंड बैंक पैसे मैं जमा कराए हे सौ रपेआ बी कढाना हा वा तुस सनाई सकदे की मिकी ओह्दा कोई प्राफिट किन्ना होई मतलब लास किन्ना होएया ओह् बी कटोई गेदा नेईं जनाब मैं सौ रपेआ कराए दा हा ओह् आखदे की उत्थोआं तुसें कोई मतलब होर बधने ओह्दे पैसे कोई सल्ला दा पता नि इक रपेआ बधना पता नि म्हीने दा इक रपेआ बधना मैं सोचेआ अजें कोई दस बारां साल होइयै में कराए दे ते अज्ज महां दस बारां रपेऽ बधी दे होने स्हेई सनाओ तां महाराज एह् एह् एह् गल्ल गल्त ऐ यार तां दुइयै बारी अऊं बड्डा खाता खाता खलागा जेह्दे च लक्ख बी नि ब कोई दो लक्ख करागा ज'मां हां ब दाऊं लक्ख करने आस्तै बी मैं सौ सौ रपेआ करागा तुस मिकी प्राफिट देगे इक इक रपेआ तैलु गै बधना नि ओह् अच्छा तां इक मेरे स्हाबै तां सौ ते सौ मतलब दस साल लग्गने दस मतलब किन्ने दस ज्हार करदै नेईं ज्हार करदै हैनी दस ज्हार तां दस साले च मैं ज्हार रपेआ करना सौ सौ रपेआ सालै दा तां दस सालें बाद तां मिकी मेरा समझी लाओ फ्ही प्राफिट बनना नि इक इक रपेआ ठीक ऐ जनाब तां मैं